अहाँ सनि जैसे जानै छी किएकि दोड़ै लए वास्ते दौड़ै लए सुबह सुबहरे हवा सुबह सुबहरे मौसम वातावरण ठण्डा रहै छिके तऽ अहाँ सनि बाहर निकललियै दौड़ै लए दौड़ै लए हमरे जैसे मम्मी ही छिकै तऽ ओ बाहर सुबह दौड़ै लए जाइ छिके मम्मी पापा छिके तऽ दौड़ै लए बाहर जाइ छिके तऽ दौड़ैसँ स्वास्थ्य फिटनेस शरीरके तन्दरुस्ती चुस्ती रहिते छिके शरीररे तन्दरुस्ती चुस्ती रहै छै आओर एना हमे जैसे भेलै होलै तऽ हम जिम जाइ छियै तऽ वहाँपर वहाँपर हमे जिममे ट्रेडमिल छिके तऽ ट्रेडमिलपर दौड़ै छियै ट्रेडमिल छिके तऽ ट्रेडमिलपर दौड़ै छिके तऽ वहाँपर छिके कि जितना चाहे ओकरा ट्रेडमिलपर दौड़ सकै छियै लिमिट छै जसे लिमिट छै इतनाके लियै तऽ इतना कैलोरी बर्न भेलो ई सब दिखाइ छै उ ट्रेडमिलपर कितना दौड़ लियै कितना हर्ट रेट छिके तऽ ओकरासँ से भी होइ छै बहुत सारा लोकके मोटापा जकरा चर्बी छिके तऽ उ चर्बी छिके तऽ उ भी चर्बी कम करै लए दौड़ै लए भागै लए कहै छै डॉक्टर कि जादा दौड़ भाग करियै दौड़ भाग करियै ओकरासँ ओकरा चर्बी वर्बी सब कम हौतै फेट बर्न होतै चर्बी जे रहै छै चर्बी फैट बर्न हेतै एहि सनिपर करै छिके फैट बर्न हमे जाइ छियै जिम तऽ बहुत लोक करै छिके आओर हमरा सनि जैसे हमरा सनि हमरा दोस्त होलै तऽ कभी कभी पूरा एक राउंड पूरा घुमि लेलियै पार्केमे गेलियै तऽ पार्कमे पाँच राउंड दस राउंड पार्कमे मारलेलियै जैसे मैदान खेलैके मैदान छिके तऽ ओकरोमे जाइ छियै कभी कभी हमे दौड़ भाग लए दौड़ै लए छिके